हेलो हाँ गुड मोर्निंग सर सर मुझे क्या है मेरे घर पर एक शादी का फंग्शन ऑर्गनाइजेशन करवाना था तो सर मुझे एक फंग्शन ऑर्गेनाइजेशन करवाना था तो मुझे आप थोड़ा सा मतलब अपनी इवेंट कम्पनी के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं सर मुझे हल्दी रस्म करवाना था घर पर या फिर आप मतलब कोई अच्छा सा प्लेस बता सकते हैं सर आप मतलब किस टाइप के फेस्टिवल करवाते है हमें

सर देखिये हमें मतलब हल्दी वाला प्रोग्राम हमें मतलब वो करवाना है तो सर मतलब क्या है सारा डेकोरेशन थोड़ा एलो टाइप में होना चाहिए येल्लो कलर्स में मतलब फूल वूल जो भी हो उसको पीला होना चाहिए मतलब जो डेकोरेटर मतलब वो पर्दे वर्दे वो तो सारे पीले कलर के होने चाहिए गेंदे वेंदे के फूल होने चाहिए मगर स्टेज के ऊपर नहीं मतलब पूरा येल्लो होना चाहिए हाँ फिर उसे पूरा डेकोरेट करना है और साथ में मतलब खाने वाने का प्रोग्राम भी मतलब अच्छे रहने चाहिए तो सर

जी

सर ये का थोड़ा सा बजट बता देंगे मुझे सर सर डेकोरेशन तो थोड़ा प्रोफेशनली टाइप का चाहिए तथा मेन्युबार भी अच्छी ही चाहिए कहिये ना सर आप

जी मतलब स्टार्टिंग सर कितने से कितने तक हो जायेगा बजट मतलब यह लास्ट जी जी और सर मतलब जी तो सर मतलब सारी मतलब कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं होगी फिर मतलब सब सही टाइम पर हो जायेगा

जी सर से निकले थे इनके सर मैं कल वाला आपके ऑफिस आकर आप से मिलता हूँ और बाकी बातें वहीं पर करता हूँ

जी थैंक यु सर